ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس کی تشکیل اور مخصوص معنوں میں کئی اہم لمحے ہندوستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس کی تاریخ میں مختلف مسلسل حکومتوں سلطنتوں اور سلسلے شامل ہیں ہندوستان کی تشکیل کا اہم لمحہ انیس سو سینتالیس میں ہوا جب برطانوی راج سے آزاد ہو کر پاکستان اور بھارت بنے اس وقت کو آزادی کہا جاتا ہے یہ اہم لیڈر اور ہندوستان کے آزادی کے اہم لیڈروں کے نام دریا میں گنا جاتا ہے جن میں قائد اعظم محمد علی جناح اور پانچویں پر مشرفہ کاشمیر کی طرف سے جوانوں کے ساتھ کی گئی جد و جہد کے لیے معروف ماہر کشمیر شیخ عبداللہ شامل ہیں ہندوستان کے تاریخ اور اس کی تشکیل کے مواقع مختلف ہیں اور یہ ملک آزادی اور ترقی کی راہ میں مختلف فیصلوں اور واقعات کا شاہد رہا ہے